सिंधी असांजी मादरी जुबान आहे जीअं त अॼुकल्हि माइट पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी न था ॻाल्हाइनि त ॿार खे सिंधी न थी सम्झि में अचे ऐं असांजे घर जा वडा हिंदी न था ॻाल्हाइनि सघंदा आहिनि त ॿारनि हूअ सिंधी में ॻाल्हाइंदा आहिनि त हूअ कुझु समझदा आहिनि